जि'यां के असीं गल्ल करचै साढे़ जम्मू कश्मीर च जम्मू कश्मीर दी गल्ल करचै अगर असीं कठुआ डिस्ट्रिक्ट दे बारे च तां इ'दे च पैह्लें केह् हा तीन सौ सत्तर हा हून केह् होआ कि तीन सौ सत्तर हट्टी आ एह्दे कन्नै केह् होया एह्दे कन्नै जम्मू कठुआ दे इद्धर खास प्रभाव पेदा ऐ कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटिस हियां जेह्ड़ियां कि तीन सौ सत्तर हा ते ओह् जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू ते कठुआ डिस्ट्रिक्ट दे लोकें गी ते जम्मू कश्मीर दे लोकें गी मिलदियां हियां हून उ'दे अपने कन्नै बी उं'दे उप्पर बड़ा प्रभाव पेदा ऐ तीन सौ सत्तर दे हट्टने कन्नै बड़ियां सारियां चीजां हियां जेह्ड़ियां असें गी कि प्रोवाइड होंदियां हियां कि बल्कि हून नेईं होंदियां ते जेकर अस गल्ल करचै हून एजुकेशन दी एजुकेशन जादैतर ठीक ई ऐ जि'यां कि ओह् करिये एजुकेशन जादैतर हून लोक केह् एग्रीकल्चर कन्नै जुड़ी गेदे न लोकें एग्रीकल्चर च जेह्ड़े बेरोजगार लोक होंदे ओह् जादै एग्रीकल्चर उत्थें गै कम्म करदे न ओह् स्कूली पढ़ाई इ'न्नी ओह् निं दिंदे पढ़ाई गी इ'न्ना शिक्षा गी इ'न्ना सीरियस निं लैंदे जिसदे करियै ओह् शिक्षा कोला बड़े गै दूर न उ'नेंगी पढ़ाई दी उ'न्नी ओह् निं दिंदे उ'नें गी शिक्षा दे शिक्षा गी कुछ इ'यां गै समझी लैंदे न कि चलो थोह्ड़ा पढे़आ आं ठीक ऐ इ'न्ना पढ़ेआ बस होइया नौमीं अठमीं नौमीं दसमीं करी लेई बस दसमीं तक्कर जादै कोला जादै दसमीं जां फिरी बारह्मीं उ'दे कोला अग्गें पढ़ना उ'नें गी इं'या बेकार जेही गल्ल लगदी ऐ इस करियै एजुकेशन दे बिच थोह्ड़ा कठुआ डिस्ट्रिक्ट दे जेह्ड़े लोग न ओह् थोह्ड़े दूर ई न उंदे ख्यालात कुछ अलग न पर जेकर अस एजुकेशन डिपार्टमेंट दी गल्ल करिये ते ओह् अज्ज बी खासा ऐ खासा आमतौर पर ठीक ई ऐ बड़े सारे ऐसे ओह् न जि'यां के अगर अस सरकारी दफ्तरेआं दी गल्ल करचै ते उत्थें बी साढ़े कि बड़ियां अपॉर्चुनिटियां मिलदियां न अज्जकल अगर अस कुसै स्कूल च जेइयै उत्थें बी कोई बी टीचर ऐसा निं होग जि'न्ने पी एच डी नेईं कीती दी होग उ'दे च बी असें ई बड़े सारे ऑप्शन मिलदे न इस करियै असें ई आखी सकने आं कि जम्मू कश्मीर जेह्ड़ी स्टेट ऐ कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऐ इ'दे च शिक्षा गी लेइयै मिगी निं लगदा कि कोई बी ओह् ऐ एह् ते असीं अच्छी खासी ठीक ई ऐ ते जेकर असीं जॉब्स दे बारे च गल्ल करचै जॉब्स ताहीं लग्गनी ऐ जे बंदा पढ़ग पढ़े दा होग पर अगर पढ़े दा निं होग बड़े सारे ऐसे लोक न जेह्ड़े पढ़े दे बी हैन पर उ'नें गी जॉब नेईं मिलदी इ'दा कारण एह् ऐ जे अस इक गाइडलाइन निं पकड़दे अगर अस इस इक चीज गी पकड़ी इक चीज पासै अपना ध्यान करगे ताहीं साकी ओह् जॉब मिलनी ऐ नेईं अगर असें सोचे दा होग के असें एह् कम्म करना ऐ ते ओह् कम्म असी करी गै सकनेआं जि'यां कि'यां बी करियै अस पूरा करी गै सकनेआं इस करियै गौरमेंट जॉब्स ते अज्जकल घट्ट गै मिलदियां न